हलो जी सर शंभू साइकिल विक्रेता ही बोल रहे हैं सर आपको बाइक पुरानी कितने मॉडल चाहिए हाँ इतनी मिल जाएगी सत्रह मॉडल मिल जाएगी आपको अच्छा बीस हज़ार रुपये का बजट आपके पास ये कहना चाहते है ना आप तो सर देखिए हमारे पास बीस हजार वाली बाइक भी है सत्रह मॉडल में और बाईस वाली भी है पाच्चीस हजार वाली भी हैं आपको बीस हजार वाली चाहिए ना तो उसकी क्या नाम हैं आपको थोड़ी बहुत सर्विस कराने की जरूरत है और तो सब गाड़ी बिल्कुल ओके है अच्छा तो आप कहाँ से बात कर रहे हो अच्छा आप भारतपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हो आपको किस कम्पनी की साइन मोटर साइकल चाहिए अच्छा अच्छा आपको बीस हजार रुपये मे मोटर साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी सर बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए पर ये आप को देखिए ये ना पैशन प्रो भी है और उसके बाद हीरो भी है एच एच मे भी है आप आपकी पसंद पसंद के अनुसार बताइए सर आपको कौनसी चाहिए अच्छा तो आप ऐसा करिए तीन तारीख के पास आप आ जाइए और आपको हीरो की साइकिल मोटर साइकिल हम एवैलेबल करवा देंगे आपको पसंद आए सर ऑनलाइन बिल्कुल हो जाएगी आपको हम फोटो सर ऑनलाइन अभी आपको हम भेज देंगे ऑनलाइन आपको आठ सात दिन में बाइक एवैलेबल हो जाएगी आपके पास आ जाएगी हम आपको पीक्सिक सेंड कर देंगे ठीक है ना ठीक ओके